ہیلو جی بھیا میں نے ٹیسکی بک کری تھی ابھی جی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈس اس پہ پہنچ گئے ہیں ڈسٹینیسن پہ جہاں میں نے بک کری تھی جی لیکن میں تو وہیں کھڑی ہوئی ہوں آپ مجھے دکھ نہیں رہے جی ہاں ہاں مجھے گاڑی نمبر پتا ہے آپ وہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں جی میں تو یہاں پر ٹوئنٹی فور سیون ہیں نا دریا گنج پہ جی بالکل اسی کے پاس کھڑی ہوں جی جی جی اچھا اچھا آپ ادھرریڈ لائٹ پہ ہیں جی نہیں بھیا تھوڑی آگے آئیں گے نا آپ تھوڑی آگے آئیے جی ٹوئنٹی فور سیون کے پاس آجائیے جی جی جی جی ہاں میں وہیں کھڑی ہوئی ہوں ٹوئنی فور سیون کے سامنے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جائیے آپ میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آ جائیے